मिगी प्हाड़ चढ़ना बड़े पसंद न में तुसें इक बारी दी गल्ल सनाना एह् कोई दो साल पैह्लें दी गल्ल ऐ में प्हाड़ें र गेदा हा बड़ी दूर कम से कम ओह् कोई चौदां जां पंदरां ज्हार फुट्ट उप्पर प्हाड़ हे उत्थें असीं गे हे जून म्हीनै गर्मियें च ते ओह् जेह्ड़ा सफर हा ओह् बड़ा शैल हा की के ना उत्थें किश फोनै दे नेटवर्क आंदे हे ना कोई फोन चलदा हा ते अस ही कोई पंज छे जने हे जेह्ड़े गे हे ओह् जगह पौंदी ही हिमाचल प्रदेश च चम्बै डिस्ट्रिक्ट च ते ओह्दे बाद जेह्ड़े उत्थें नज़ारे लब्भे असें ओह् असें दिक्खियै बड़ा मज़ा आया ते उत्थें जाइयै असें अपने टैंट बी लाए अपनी रोटी बी पकाई ते अस बी कम से कम उत्थें द'ऊं दिन रेह् कन्नै में एह् देह प्हाड़ें जाने ई कि चार पंज जने दे कन्नै जाना पसंद करना किल्ला बी बंदा जाई सकदा लेकिन किल्ले जाने च रिस्क बी होंदा कि प्हाड़ें जाना कोई जंगली जानवर होऐ जां कोई फसी जा उ'यै देह् मोसम च ते में सोचना कि बंदे चार पंज जने किट्ठे होइयै गै जाना चाहिदा ता कि इक दूए दी मदद बी रवै ते बाकी ओह् होऐ कि कोई अगर बमार पेई गेआ जां कुसै गी लग्गी लुगी गेई तां मदद करने गी कोई ना कोई कन्नै होना चाहिदा ते हून असें में तुसेंगी सनानां कि अगर तुसें इ'यो देह् कोई प्हाड़ें जाना होऐ ते तुसें केह् केह् चीज़ां कन्नै जरूरी चाहिदियां सारें कशा पैह्लें तुसें एह् होना चाहिदा कि तुसेंगी शरीरिक तौर उप्पर थोह्ड़े तंदरुस्त होवो अगर तुसें इन्नी जादा उंचाई उप्पर जाना ऐ क्योंकि उत्थें तुसेंगी साह् दा बी किश प्राब्लम पेई सकदी ऐ ते ओह्दे बाद जेह्ड़ा तुसें समान कन्नै लेना ओह् में उं'दे तुसें सनानां इक ते तुसें इक थुआढ़ा ऐसा बैग होना चाहिदा जेह्ड़ा जेह्दे बरखै दा पानी अंदरै नेईं जा ता कि कल गी प्हाड़ें च बड़ी जल्दी बरखा होई जंदी ते ते ओह्दे बाद तुसें ऐसा बैग होऐ जेह्ड़ा जेह्दे अंदर पानी नेईं बड़ै ते जेह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ा थुआढ़ा समान ऐ जां कोई मोबाइल ऐ जां कोई होर चीज़ां न जां तुसें कोई फोटो खिच्चने गी कैमरे लेते दे न कन्नै जां कोई होर चीज़ लेती दी ऐसी जेह्ड़ी गिल्ली होने कन्नै जिसी डेमेज़ होई सकदा ते ओह् तुसें इ'यै पैक्ट बैग लैने ओह्दे बाद तुहें अगर सोचे दा कि उत्थें टैंट लाना ते थुआढ़े कश इक ऐसा टैंट होना चाहिदा जेह्ड़ा पूरा जेह्दे अंदर पानी निं बड़ै कन्नै जेह्ड़े शैल होऐ ओह्दे बाद अगर तुसें उत्थें अपनी रोटी बी पकानी ऐ ते थुआढ़े अपना सारा समान होना चाहिदा रोटी पकानै आह्ला कन्नै इक चीज़ तुसें जरूर करनी कि अपने कन्नै डीज़ल जां पेट्रोल थोह्ड़ा लेई लैएओ बोतला च ताकि तुसेंगी अग्ग उग्ग जलाने असानी होऐ ते अगर कोई जंगली जानवर थुआढ़े कश आई जा कश ते तुसें थोह्ड़ा पेट्रोल अग्गें पिच्छें सुट्टियै डीजल सुट्टियै अग्ग लाई ओड़ो ता कि अग्ग दिक्खियै ओह् जंगली जानवर पिच्छें नस्सी जान ते दूई चीज़ एह् ऐ कि थुआढ़े कश कोई ना कोई इक निक्का मुट्टा इक हथेआर होना चाहिदा अपनी सुरक्षा आस्तै ता कि कोई इ'यां कुछ उयै देआ हादसा होएआ ताे तुसी अपनी सुरक्षा करी सको ते बा बाकी एह् ऐ कि तुसें कोई प्राब्लम ऐ कुसै ई तां अपनियां दोआइयां बी कन्नै रक्खो ताकि कोई इ'यै देही एमरजेंसी बनी दी ते तुसें तुसें किश ना किश थुआढ़े कश होऐ कि तुसीं उस चीज़ कशा बची सको बाकी असें एह् बी करना चाहिदा कि जेल्लै अस इ'यै देही जगह जान कैंह् कि एह् जेहियां होंदियां साफ सुथरियां ते उत्थें अस गंद नेईं पान अगर कोई बी अस उत्थै कुदै रोटी बनाई जां किश कीता कोई पैकेट पूकट ते समान लेई गे ते ओह् असें खोह्ले ते असें उत्थां सारा गंद किट्ठा करियै इक प्रापर जगह च सुट्टी ओड़चै जां उसी कन्नै बापस लेई आचै ता कि इ'यै जेहियै साढ़ियां जगह साफ सुथरियां रौह्न ते होर कन्नै उत्थें गंद नेईं फैले होर में एह् एह् चाह्न्नां कि हर कुसै इक ना इक बारी ऐसियें जगहें उप्पर जाना जरूर चाहिदा कैंह् कि एह्दे कन्नै तुसेंगी इक बड़ा ही शैल लगदा ते कन्नै थुआढ़ी जिंदगी दा इक बड़ा ई शैल तुसेंगी अनुभव होंदा